हमरा सीतामढ़ीके इलाकामे जैसे कि साँप ऊप काटि लै छै आओर भूत प्रेत सभके इसभके बारेमे जैसे कि देखाबै जाइ छै तऽ हमरा सभके एहि सभके विश्वास करैके न चाही जैसे साँप ऊप काटि गेल अपनाके नजदीकी हॉस्पिटल वोस्पिटल होइ वहाँ पर जाकर देखा लू डाक्टर सँ कि कहैया न कहैया अहाँके शङ्का सभ दूर भऽ जाइत आओर ईसभ पर विश्वास करैके नहि चाही इसभके कुछौ न होइ छै झाड़ फूख बुखार उखार लगै अहाँ दवा लू जाकर डॉक्टर सँ देखबाऊ ई सभ अहाँ सभके नीक रहत आओर किछु बताबै चाहे छी अहाँ सभके कोनो झाड़ फूख पर विश्वास नहि करैके चाही ईसभसँ कुछौ नहि होइया हमरा सभके आदमी सभके आओर तबियत खराब भऽ जाइत आ जल्दीसँ जल्दी डॉक्टर के देखा देबै तऽ ओ अहाँके दवाइ लिख देत उसभके बारेमे सभ अच्छासँ एकदम अथि हम फिट रहब तंदरुस्त रहब आओर झाड़ फूखके चक्करमे अहाँ सभके आओर शरीर खराब हो जाइत ई सभके विषयमे अहाँ सभके राय विचार देबै कि एहि सभ पर भरोसा वरोसा न करबै ईसभ अन्ध विश्वासी है ईसभ पर न कुछौ करबै ईसभ पर नहि अथि लगै है तऽ जाकऽ अहाँ सभ इसभ पर झाड़ फूख ईसभ न कराबै जाकरके हॉस्पिटल मे अपना नजदीकी कोनो कम्पाउण्डर जा करके ओकरासँ देखबा लिअ